जय झूलेलाल भेण हा एॾी टाइम खां पोइ आया आहियो तव्हां ईअं न कयो असांजी दुकान ई तव्हांजे भरोसे हलंदी आहे इएं छो था कयो ॿियो छा ॿुधायांव छा खपे ॿुधायो हा हा हा एॾो नयो नयो माल आयो आहे त ई अॼु ई आयो आहे हिकु चाइना मां आयो आहे ऐं हिकु दिल्लीअ मां बि आयो आहे ॿुधायो छा छा खपे मूंखे ॾिखारियां थो तव्हांखे

हा हा हा इहो ॾिसो एॾो वन पीस आयो आ हीअ ॾिसी वठो ऐं हिनमें कलर बि आहिनि ॾिसो रेड आहे ब्लू आहे न ओरेंज आहे ग्रीन कलर बि आहे पिंक कलर बि वठो ऐं हिनमें ॿियो इंडियन बि आयो आहे इंडियन बि ॾेखारियां थो तव्हांखे हिननि में बि जाम कलर आया अथव तव्हां ॿुधायो तव्हांखे कहिड़ो कहिड़ो कलर खपे ओरेंज कलर तो बि ॾिखारियां थो ऐं हिननि में वेस्टर्न बि आयो आहे वेस्टर्न बि तव्हांखे ॾेखारियांव छा इहो इहो वठो इहो वेस्टर्न वारो आहे इननि में मल्टी कलर बि आहे तव्हांखे कहिड़ो खपे ॿुधायो इहो वठो इहो मल्टी कलर वारो आहे पीस ॾिसी वठो इहो हा दोस्त छा था चवनि हा हा घाघरा चोली बि आहे पर हाणे दिवालीअ में छा आहे न इहे इंडियन जाम हलंदो आहे त सभु सभइ इंडियन ई वठनि था हा तव्हां शादी जे लाइ मां तव्हांखे पोइ ॾेखारियां थो ऐं छा आहे की शादीअ में अञा मुंहिंजो माल अचनि वारो आहे हो तव्हां हिकु दफ़ा वरी चक्कर हणिजो शादीअ जे लाइ मां तव्हांखे बेस्ट आइटम ॾेखारंदुमि हाणे इहो वठो इहो बेस्ट हिन हिन टे जा थींदा तव्हांखे डिस्काउंट लॻाइ करे पंज हज़ार इहे तव्हांखे मां पहरियों ई डिस्काउंट कढी ॾेखारियां थो मैडम न न इअं न कयो भेण तव्हां असांजा माण्हूं आहियो घर वारनि जा घर वारा जीअं न न ईअं न आहे तव्हां वठो चांहिं पाणी ॿियो ॿुधायो चांहिं पाणी त तव्हांखे पीआरां थो हीअ वठो अरे जाम मां तव्हांखे बेस्ट में बेस्ट रेट थो हिनमें चलो तव्हां पांहिंजा माण्हूं आहियो त तव्हां मां अञां वीह टका थो लेस करे ॾियां थो पर इन खां पोइ न थींदो न न मां तव्हांजे लाइ चारि हज़ार में थो कयां लास्ट इनखां इनखां वधीक न थींदो मूंखे कुझु बचंदो ई कोन्ह इनमें तव्हांखे छा अरे ईअं न कयो हाणे हलो ठीकु आहे तव्हां घर जा ई माण्हूं आहियो थोरो वठी छॾियो ॿियो दफ़ो ईंदव हा ठीकु आहे ठीकु आहे हलो वठी छॾो ठीकु आहे जय झूलेलाल